میری اب تک کی سب سے خوبصورت ہائیک کوہ نور ہائیک ہے جو کہ ونڈر ماؤل کے قریب واقع ہے خوبصورتی کے لحاظ سے وہ ایک ممتاز مقام ہے اس کے سفر کے دوران مجھے بہت سے تجربات حاصل ہوئے جیسے راستوں کے قریبی پہاڑوں سے منظر پرکریں کی جا سکتی ہیں جس سے مجھے ایک پری ورشن نظارہ ملا کوہ نور کے قریب پانی کا جھیل بھی واقع ہے جو کہ محلی لوگوں کے پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر میں نے خوشبودار منظر نامے کا لطف اٹھایا تھا کوہ نور پر چڑھتے وقت آپ کو غروب آفتاب کا دلچسپ منظر نامہ بھی دیکھنے کا موقع ملے گا جسے میں نے دیکھا تھا غروب آفتاب کی روشنی جب پہاڑوں پر چمکتی ہے تو واقعی دلکش ہوتی ہے اور میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کوہ نور پر ہائیک کرتے وقت آپ جنگلی درختوں اور پودوں کو ہی زندگی کا خصوصی نظارہ دیکھ سکتے ہیں جسے میں نے دیکھا تھا اور وہ یقیناً ایک دلکش منظر فراہم کرتے ہیں کوہ نور کے قریبی ریجن مہاراشٹر کے رنگین مقامات کی تصویر دیتا ہے جیسے کہ ذراعتی مناظر گاؤں کی زندگی اور مقامی روایت جسے دیکھ کر طبعیت خوش ہو جاتی ہے یہاں سفر کرتے وقت غروب آفتاب کے بارے میں تجربہ ایک مخصوص موقع فراہم کرتا ہے مجھے مغرب کے آسمان کی رنگینیاں اور جب تک دن کی روشنی آس پاس پھیلتی ہوئی ہوتی ہے آسمانی مناظر دیکھنے کا موقع ملا